हॅलो हय हय हांवूच उलयतां ओके बट कसले हेका तो सणांक कसल्या तो कांय तुमचे कितें आसा ओके आमचे कडेन तुका चांदिचें मेळटा भांगराचें मेळटा थोडें प्लॅटिनमूय आसा मागीर मोतयांचेय हार आसात तुका कसले जाय पडटले सद्द्या बाजरांतलो आमचो रॅट आसा तो वीस हजार ग्राम आसा

प्लॅटिनम मातशें भांगराकून तुका म्हारग ते आनी तीस हजार लागता तेका हय हय

आतांचे बायलांक मातशें दुसरीं बायलां जें घालनात तें वेगळें आवडटा तेंकां ते खातीर म्हाका दिसता तुमी प्लॅटिनम घेतल्यार चड बरें हय हय हय आमी बसस्टॅन्ड आसा पळय पणजे पणजे प्रासा वयल्यान तुमी फाटल्या पांयणींतल्यान येत जाल्यार आमचें पयलेंच शॉप आसा हय आनी टायमींग आमीं सकाळचीं णव ते रातची णव म्हणल्यार आसतात ऑपन

हय कार्ड पेमेण्ट कॅश पेमेण्ट चॅक सगळें घेता तुमी जाय तेन्ना येवंक शकतात हय पयलीं तुमी तुमकां जाय तो डिजायन निवडा आनी मागीर तुमी आमी प्रायस कितें तो डिस्कस करूया आनी मागीर हांव तुमकां सांगतां हय तुमकां कश्टम नाका न्ही केल्ल केल्ललीच वस्त जाय हय हय तशें जाल्यार जातलें ओके बरें बरें मेळुया